हम जे छै सोफा खरीदने रही सोफाके जे बनावट होइके चाही ओ बहुत बेहतरीन छलै आओर ओहिपर बैसलाके बाद जे छै से पूर्ण रूपसँ कम्फर्टेबल महसूस कएलहुँ खास कऽ कऽ जे मने बैकबोन या एहि सब तरहके पेशेन्ट छै से ओहि सोफेपर बैसलाके बाद जे छै से अपनाके जे छै से पूरा जे छै से रिलैक्स महसूस करैए तेँ ई प्रोडक्ट हमरा बहुत नीक लागल